ہیلو ہاں ہاں ہم نے ہی لیا تھا شو روم سے بات ہو رہی ہے آپ سے پی کے شو روم سے ہمیں اے كیو آئی كیو لینی تھی بینک كیا پڑے گا اس كا ریٹ بتانا بھائی ڈیڑھ لاكھ روپئے پڑ جائے گی ارے ہم نے تو ہم آن لائن سرچ مارا تھا نیٹ پہ تو ہمیں تو ایک لاكھ تیس ہزار دكھا رہی تھی نہیں نہیں نہ نہ ہمیں تو دكھا رہا تھا جو آن روڈ ایک لاكھ تیس ہزار روپئے اچھا ہاں ہاں تو ہاں ہمیں اگر ای ایم آئی پہ مل جائے تو پھر بتاؤ كتنے ہمیں جمع كرنی ہوگی اچھا میں كیا ڈاكومنٹ میں دینی ہوگی ہمیں ہاں ہاں بھاٮٔی جان دیں دیں ہاں ہاں ہاں ہاں كتنے مہینے کی كتنے مہینے كی ای ایم آئی ہو جائے گی اچھا كتنے كی ہوگی كتنے ہمیں جمع كرنی ہوگی کتنا ایم آئی پہ ڈھاٮٔی لاکھ اچھا اچھا تو كب آ جاؤں میں بتانا بھائی ذرا اچھا كل آ جاؤں كتنے بجے آپ كی شو روم كھل جاتی ہے اچھا بارہ بجے تک